हेलो की बोलली मतलब बसके लिए कथी सभ बनबैके होतै स्टेशन आर कथी करैके छै हॅं हॅं बोलू

हॅं हॅं अच्छा हॅं

अच्छा हॅं छै अच्छा हॅं

हॅं हॅं देखै छियै हॅं हॅं देखै छियै हॅं हॅं वएह यही सभ होइके चाही कहली कहली से बो बऽ मतलब बस जे चलबै छियै तऽ बस जे चलबै छियै तऽ ओहिमे ची मतलब दुनू बगलमे कुर्सी रहै छै तऽ रहै छै तऽ ओहिमे एगो इधर से कैर दियौ महिलाके सीट आ इधर से कैर दियौ पुरुषके सीट तऽ अच्छा रहतै ने कि हॅं तऽ

तऽ बोलियौ ने हॅं हॅं से बोलियौ

अच्छा आ काल्हि एगो टिकटो काटै बला अपना बसमे राखि देबै की अच्छा हॅं हॅं हॅं

हॅं हॅं देखियौ की करै छै हॅं कथी बताबू सभचीज तऽ ठीके चलै छै

ठीक ठीक